टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पहिले मतलब पहिले ककरो पास स्मार्ट फोन नहि रहै ओकरा वजहसँ मतलब मतलब बटनवला फोन रहै ओकरामे मतलब कोइ अगर किस ककरो बारेमे कुछ जानना छी किछु मतलब कोइ भी चीज रहो तऽ ओकरा बारेमे पता नहि करै पड़ैले आब आओर स्मार्टफोन अयला रऽ बाद बहुत सा सुविधा होइले की गूगलपर कुछ भी सर्च कुछ भी जैसेमे की ई दवाइ आर नाम नहि पता छै ई बीमारीमे कोनसा लक्षण छै मतलब पढ़ाइके लैके कोना प्रोजेक्ट बनतै केना कऽ मतलब लैपटॉपके बारेमे एप्स बनतै ओकरा बारेमे पता नहि रहै गूगलपर कुछ भी सर्च करतै ओकरासँ पता चलि जाइ छै की केनाकऽ मतलब उधरसँ जैसे गूगलपर सर्च उधरसँ भेजी दै छै ताकि बच्चासब सब मतलब पढ़ी लै छै आसानीसँ पहिले मतलब बोर्डपर बताबे रहै की कोइ भी मतलब प्रोजेक्ट रऽ बारेमे क्लास रऽ बारेमे बोर्डपर ओकरासँ मतलब बहुत प्रॉब्लम एलै आब स्मार्ट बोर्ड होइ गेलै जकरा वजहसँ ओकरापर कुछ भी डिजिटल बोर्ड होला रऽ बाद ओकरापर बहुत अच्छासँ मतलब समझि समझि कऽ सर सबने मतलब ओकरामे प्रैक्टिकल भी कराय कए देखाबै छै ताकि स्टूडेंटके जादा मतलब समझमे आबै पहिले जे छै उतना मतलब कार उर सब रऽ बारेमे पता नहि रहै कोनो कार आब सब मेकेनिकलवला मे इतना इतना पढ़ीके इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल सब बनाय कए उसब मिली कए किसी भी प्रोजेक्ट रऽ मतलब कैसे ई कारके निकलना छै ओकरा मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल सीसीवला बीसीएवला सब मिल कए मतलब एक ओकरा बारेमे अलग अलग सब अपना बात रखै छै ओकराबाद जा कए एक एक गाड़ीके बारेमे मतलब तैयार करलऽ जाइ छै ओकरो ओकरो बाद सर सब मतलब ओकरा कहना रहै छै की पहले मतलब बहुत कुछ साल पहले मतलब अजीब रहै कुछ मतलब कुछ समझमे नहि आबै रहै आब उ बहुत कुछ चेंज होइ गेलै पहले मतलब सिर्फ उ कंप्यूटर रहै जकरामे कीबोर्ड माउस सब अलग अलग रहै बट आब एकही लैपटॉपमे सबकुछ माउस कीबोर्ड सब एकही चीजमे मतलब ऐड करी देलकै ताकि ओकरा कहि भी ले जाके आरामसँ मतलब कोइ ले जानेमे भी प्रॉब्लम ने ने कुछ बनाबैमे सबचीज मतलब ओकरेमे सही होइ गेलै